अदालगुरि जिल्लायाव देहा फाहामसालि होननानै बुङोब्ला अदालगुरि बरन'गाव हस्पिताला सरकारि बेयाव बेमारिफोरखौ मोजां नायो नाथाय सरकारि हिसाबै मालाबा डक्टरखौ मोनस्लाबनो हायो मालाबा मोनस्लाबनो हाया बेयाव ओह इमारजेन्सि डक्टर फैयो बरन'गाव हस्पितालाव बरन'गाव हस्पितालाव इमारजेन्सि बेराम जायोला इमारजेन्सि डक्टरजों नायजानो हायो फुंनि मरनिं समाव फैयो इमारजेन्सि डक्टरा ओह घन्टासेबा देर घन्टा बिदि नायनानै थाङो इमारजेन्सि डक्टरा ओमफाय ओरैनो डसथा एगार'थासोनिफाय जोङो डक्टरफोरखौ मोननो हायो इयावथ' बिनाथ' ओह जागासिनो थायो बेयाव बरन'गाव हस्पितालाव ओमफाय ओरैहाय जोंना माहा दंबावो हरिसिंगाव मडेल हस्पिताल दंबावो बेयावबो मोजाङानो नायनायफोरालाय मोजाङानो हस्पिताल प्राइभेट हिसाबै जोंहा ओरैहाय अदालगुरियावबो दंबावो गोबां प्राइभेट हस्पिताल दङ बेफोरबो मोजाङानो नाथाय ओह गासैबो बेरामा बेयावनो हामजोबगोन बे नङा खायसे बेमारखौ बिसोरबो फाहामनो हायो खायसेखौ फाहामनो हायैफोरखौ ट्रेटमेन्ट गावसोर हमदांनो हायैफोरखौ तेजपुराव हगार हरो ओरैहाय गवाहाटियाव हगार हरो ओमफाय लकडाउन समाव इसे जोंनि थाखाय असुबिदा जादोंमोन मानो होनना बुङोबा बेयाव करुना भेक्सिननि माबा सार्टिपिकेटखौ मानि सार्टखौ होयागौ मानि हस्पितालाव हाबनो होआमोन बेमारिफोरखौ नायनो हायामोन बेनि थाखायनो जोंहा करुनानि समाव गोबां प्रब्लेम जादोंमोन ओह हस्पितालाव इमारजेन्सि ब्लाबो खरुनानि प्रसेचजोंसोमोन बेयाव हाबहैनो गोनां जादोंमोन आरो ओरैनो ओरैनो जोंखौ हाबनो होआखैमोन करुना प्रसेचखौ करुना ट्रेटमेन्टखौ लाखांनायनि उनावसो जोङो बेयाव हाबहैनांगौ जादोंमोन बेमार जायोब्लाबो गोब्राब मानोब्ला जों करुना प्रसेचनि थाखायनो नेनानै थानो गोनां जायोमोन माने डक्टरनि खाथियाव जोङो थाबैनो सहैनो हायामोन गोबां असुबिदा जादोंमोन बे समाव मा खालामगोन मा खालामा जायोमोन माने उदै सानाय लोमजानाय गोब्राब्बाबो जोङो करुनानि थाखायनो नेनो गोनां जायोमोन डक्टरनि खाथियाव थाब सौहैनो हायामोन प्रसेचनि थाखायनो करुना प्रसेचनि थाखायनो जोङो गावनि बेरामखौबाबो हमथानानै थानो गोनां जायोमोन मेडिकेलफोरालाय मोजाङानो गासैयावबो जेरावबो मोजां मोजां मोजां नाइयो डक्टरबो गोबां डक्टर फैयो बेबि डक्टरबो फैयो गथ' उन्दै उन्दैफोरखौ नायग्रा आलथ्रा सावन शन'ग्राफि बेफोरखौबो खालाम जोबो बेयाव थै फरेखाबो नायो सरकारि हिसाबै बरन'गाव हस्पिताल आरो हरिसिंगा मडेल हस्पिताल बेफोरबो जोबोद मोजाङानो गासिबो बेयावनो नायजानानै फिसा फेनला बेरामफोराबो गिदिर बेरामफोराबो हामनानै फैदों गासिबो बेयावनो मुलिफोरखौबो हस्पितालाव थानायखौ हस्पितालाव थानाय दंखानायखौ मुलिफोरखौ राननानै हरो दायो ओह गावबागाव मेडिकेल कार्डजों आरो मुलिखौबो प्रियावनो मोन्नाय जायो बेजोंनो बांद्राय रांबो थांला मोजाङै मोजां नायनानै मोजाङै मोजां गावनि बेरामखौ सोखानानै लानो हायो देहा फाहामसालि प्राइभेट आबो मोजां नाथयइ प्राइभेट आव नायोबा बेरामफोरा फैसाफ्रा इसे बांद्राय खारो